नमस्कार हमरा घुमनाइ छै मधेपुरा जिलामे कतए कतए घुमैवला अथी छै अस्थान अच्छा तऽ आबै छी ओतएसे अभी कुमारखण्डमे छिए कतना कतना भाड़ा लै छै कुमारखण्डसे मधेपुराके

इसीलिए अगर बढ़िआँ रहै तब ने सुनलिए तब ने हम अएलिए कहलिए कहीँ जाए छिए घुमै ले झुला झुलबै नहि तऽ नहि हमरा झुला झुलैमे बहुत अच्छा लागै छै नहि होइ छै डर रामझुलापर ब्रेक डान्सपर ब्रेक डान्स ब्रेक डान्सवला छै मौतकुआँ नहि घुमबै नहि हमरा मौतकुआँमे डर लागैए अहाँके डर नहि लागै तब अहूँ तऽ साथ जाएब घुमै ले नहि तब डर नहि हैत लागतै ठिके छै कपड़ा सबके दोकान छै मेलामे कि हँ खाना तऽ खएबे ने करबऽ चलू ठिके छै हुँ